و علیکم السلام کون بول رہے ہیں جی مل جائے گی

اول اس کا سات ہزار روپئے ہے دو ہزار روپئے جی جی ہاں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اگر دس کتاب لیجیے گا تو دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کر دیں گے

اور ڈسٹر بھی مل جائے گی ڈسٹر پچیس روپئے کی جی جی ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی اور کوئی کتاب اور کوئی کتاب جی جی ہے ایک سو پچیس روپئے پڑے گا اس کا ایک سو پچیس اور کس وقت کا جتنی بھی چاہئیں آپ کو مل جائے گی ڈسکاؤنٹ تو ہو جائے گا ہوں ڈسکاؤنٹ تو ہو جائے گا ڈسٹر آج ڈسٹر کتنا پیس لیجیے گا سو پیس لے کے کیا کیجیے گا

تو اس میں بیس پرسینٹ کم ہو جائے گا کون سی کتاب قصص قصص ہے پچانوے پچانوے روپئے کا دس بارہ چاہیے ہاں ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ کیش دے دیجیے گا تو اچھا رہے گا آپ کی مرضی چاہے کیش دیجیے یا آن لائن

کب آ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے السلام علیکم